हम कहीं तैयार होकर जाते हैं कम्पनी बाग जाते हैं खूब अच्छे अच्छे वहाँ तस्वीर खींचते हैं वहाँ झूला वूरा लगा है झूला वूरा झूलते हैं वहाँ पर खूब अच्छी तस्वीर खींचते हैं फोटो खींचते हैं वीडियो बनाते हैं मिन्टो पारक जाते हैं वहाँ पर बैठते वैठते हैं अच्छा अच्छा सा पेड़ लगा है वहाँ पर वीडियो बनाते हैं फ़ोटो खींचते हैं गंगा जी जाते हैं वहाँ पर गंगा जी का फ़ोटो खींचते हैं नहाते समय फ़ोटू खींचते हैं बजरंगबली का दर्शन करने जाते हैं वहाँ भी फ़ोटो खींचते हैं अच्छा अच्छा सा तस्वीर बनाते हैं हमें फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है बीडियों बनाना अच्छा लगता है हम जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचते हैं बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं हमें फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है हम जब भी तैयार होते हैं घूमने कहीं जाते हैं खेत ओत में जाते हैं वहाँ वीडियो बनाते हैं फ़ोटो खींचते हैं अपनी तस्वीर लेते हैं बच्चों के भी फ़ोटो खींचते हैं खेत में जाते हैं मोर ओर भी रहता है वहाँ पर उसका भी वीडियो बनाते हैं कहीं गार्डन में घूमने जाते हैं वाटर पार्क जाते हैं वहाँ भी बीडियो बनाते हैं घूमते टहलते हैं फ़ोटो खींचते हुए फ़ोटोशूट करना बहुत अच्छा लगता है वहाँ बैठते हैं खाते पीते हैं झूला झूलते हैं वाटर पार्क में नहाते हैं खेत ओत में जाते हैं वीडियो बनाते हैं बाग में जाते हैं घूमने आम वाम का पेड़ है वहाँ डाली वाली पर बैठ कर बीडियो बनाते हैं बगल में जाते हैं दोस्त यार सखी सहेली मिल गई उनके भी साथ वीडियो बनाते हैं बच्चों के साथ बैठ कर वीडियो बनाते हैं आदमी के साथ फ़ोटो खींचते हैं घर में खाना बनाते रहते हैं अपना बिडियो बनाते हैं फ़ोटो खींचते हैं फ़ोटो खींचना हमको बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाते हैं मेरे गाँव में बगल में ही मंदिर है तो बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करने मेरा मन लगता है वहाँ जाते हैं भगवान के सामने बैठ कर भगवान का फ़ोटो खींचते हैं अपनी फ़ोटो खींचते हैं दर्शन करते हैं वहाँ भी गार्डन वार्डन है गार्डन में घूमने जाते हैं सब बच्चों के साथ आदमी के साथ अपने बैठ कर फ़ोटो खींचते हैं घर में बैठे रहेते हैं टी वी देखते हैं बैठे के वहाँ भी फ़ोटो खींचते हैं जहाँ भी जाते हैं फ़ोटो खींचती हूँ सज सँवर लेती हूँ फिर फ़ोटो खींचती हूँ आँगन में निकलते हैं वहाँ भी फ़ोटो खींचते हैं घर में रहते हैं फिर भी फ़ोटो खींचते हैं हमरे दुआरे पर बैठते हैं कुर्सी पर वहाँ भी फ़ोटो खींचते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ फ़ोटो खींचते हैं अपना बच्चों के साथ बैठे रहते हैं वीडियो बनाते हैं आदमी के साथ बैठते हैं फ़ोटो खींचते हैं पूजा पाठ होती है फ़ोटो खींचते हैं द्वार पे बैठते हैं फ़ोटो खींचते हैं कहीं जाते हैं वीडियो बनाते हैं फ़ोटो खींचते हैं हमें फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना अच्छा लगता है